हैलो राम जी लाल जी हाँ अरे मैं यह कह रही थी की आप है न ऊपर एक कमरा और बनवा दीजिए दस बाय बारह का है न तो उसमें कितना खर्चा होगा वह भी बता दो अच्छा कितनी ईंटें कितना सीमेंट लगेगा यह तो बता दो कितना लेकर आएँ आप लाओगे सामान या हम ही लेकर आएंगे अच्छा और बजरी अच्छा तो अभी ईंटों का क्या भाव चल रहा है ईटों का अच्छा और है न ईंटें कितनी लगेगी दस बाई बारह में हज़ार ईंटें लग जाएंगी तो आ जाएगी कितने कितने आ जाएंगी हज़ार ईंटें में कितना हो जाएगा अच्छा ठीक है है न तो कब कब तक बन जाएगा दो महीने लग जाएंगे और सीमेंट कितना बताया आपने सीमेंट कितना लगेगा और अभी क्या भाव चल रहा है सीमेंट का अच्छा तो ला दो आप यह सीमेंट भी ला दो है न ईंटें ले आओ और सीमेंट ला दो है न ठीक है और बजरी पाँच कट्टे लगेंगे और बजरी का भाव ठीक है तो आप ही ले आओ भैया एक काम करो है ना सीमेंट बजरी ईटें यह आप ही ला दो है न और मजदूर तो नहीं लगेंगे अलग से है न ठीक है तो फिर समय पर ही काम ख़त्म करना है न ठीक हैं ऐसा नहीं आप लेट कर दो है न दस बाय बारह का एक कमरा बनवा दो ऊपर और यह समान ला दो आप है न और इसको इसको भी करवा दो आप भैया आप तो दो महीने तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप एक महीना बोला था आपने अब एक महीने में मुझे यह चीज़ अलग से कमरा भी बनवा कर दो हाँ और है न दीवार अच्छी रखना मोटी पतली दीवार मत रखना है न हाँ और यह फर्श वगैरह इसको यह भी बनवा कर दोगे आप न न न आप अभी सीमेंट का ही कर दो इतना महंगा तो आप बजरी का भाव बता रहे हो ईंटें भी इतनी महंगी बता रहे हो तो आप तो एक काम करो है न फर्श भी सीमेंट का ही कर दो सीमेंट ले आना आप फर्श फर्श के लिए आप सीमेंट अलग से लाओगे चार कट्टों में कैसे हो जाएगा भैया कंजूसी मत हाँ अच्छा मजबूत चाहिए कमरा है न मोटी दीवार रखना और फर्श भी अच्छा रखना सीमेंट का मत रखना आप अच्छा हाँ हाँ हाँ चिप्स वगैरह लगा दो मार्बल लगाओगे चिप्स चलो ठीक है मार्बल भी बता दो आप है न हाँ ठीक है बजरी कम मत रखना है न हाँ तो बिल्कुल है न समान आपको जितना चाहिए आप मतलब मंगवा दो ठीक हैं और हिसाब मुझे दे देना ठीक हैं ठीक है ओके धन्यवाद